खायसे आबादारिफ्रा न'खरनि खेथि बेसर सबाय एबा आलु गायनानै न'खरखो सालायलाङो गावनि दैदेननायाव आखायाव लायो नाथाय बे आबादारिफ्रा गावनि सालायलांनो थाखाय गावनि खामानिखो दावगानो आखायाव लानानै बियो फालांगिरि एबा बेफार खालामनो आखायाव लायो बिदिनो न'खरखौ सामलायनो थाखाय बियो बेफार एबा खेथिजोंनो दावगानो हायो खायफाबा फोरोंगिरिया गावनि न'खरखौ सालायनो थाखाय इस्कुलाव फोरोंनो थाङो बिदिनो गावबा गाव गावनि न'खरखो दैदेनलांनो थाखाय बा सालायलांनो थाखाय गावनि देहा सोलेरखौ बाहायनांगौ जायो गावबा गाव न'खराव इदिनो खेथि मावनानै बेसर आलु खबि राङालाव जिंखा फथल बायदिसिना आबादखो मावनानै बियो गावनि न'खरखो सालायलांनो आखायाव लायो फोरोंगिरिफोराबो बिदिनो इस्कुलाव थांनानै गावनि न'खरनि थाखाय थोजासे खस्थ' खालामनानै बिसोरो गावसिनि देहाखो बिदिनो दावगा होनो थाखाय दावगाहोनो थाखाय बिसोरो देहाखौ देहा सोलेरखौ बावनानै थाङो खायसेया आबाद मावनानैबो गावनि न'खरखो सलायनो थाखाय गारि एबा ट्रेक्टरजों लोगोसे कनटेक्ट लानानै बायदिसिना खामानि मावो